आं मेथाइ खोनासंनो जोबोर मोजां मोनो आं गोबां देंखोगिरिफोरनि गोदै गोदै देंखोफोरनि मेथाइफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो आरो बिसोरनि मेथाइफोरखौ खोनासंनानै आंबो गोसोआव थुलुंगा खांनानै गिबि गिबि आं कलेजनि प्रग्रामाव मेथाइ रोजाब जेनदोंमोन बे मेथाइ रोजाब जेननायाव आंबो बैसोरनि मिलौदो देंखोनि मेथाइफोरखौनो आङो मोजां मोननानै बे मेथाइखौनो आं कलेजनि प्रग्रामाव खनदोंमोन बेयाव खननायाव आंनि गोसोआ जोबोर रंजानाय मोनदों आङो बिसिनि मेथाइखौ खननानै मानसिफोरनि गोसोखौबो जोबोर बोहोनो हादों आरो मानसिफ्राबो आंनि मेथाइखौ खोनासंनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मोजां कमेन्ट होदों मानसिफ्राबो आंनि मेथाइ खननायनि बागै आरो आंबो बिसोरनि बेफोरबायदि बुंनाय थुलुंगा खांनाय बाथ्राखौ मोननानै आंनि गोसोआबो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आङो उनावबो जे आङो बेफोरबायदि मेथाइखौ खनलांबावगोन होननानै आंनि गोसोआबो थुलुंगा खांनानै खनबावनो मोजां मोनग्रा जालांदों